سلینڈر استعمال کرتے وقت سلینڈر کو کھلی جگہ پر رکھنا چاہیے اور پائپ لائن کا دھیان رکھنا چاہیے اس کے اندر سے گیس لیک نہ ہو رہی ہے اور ریگولیٹر کو اور ٹیوب کو سمے سمے پر بدلنا چاہیے اور اس میں خرابی پیدا نہ ہو اور ہماری جان کا کوئی نقصان نہ ہو استعمال کرتے وقت ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے اور ہمیشہ گیس اسٹوو کو سلینڈر سے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے اور گیس استعمال کے بعد ریگولیٹر کو بند کرنا چاہیے